हेलो हाँ जी हाँ जी बात कर रहा हूँ बताइए कोई बात नहीं बताइए कौन सी बाइक है आपकी ओके ओके कैसा डिजाइन आप कैसे चाहते हैं ठीक है आप न मैं बताता हूँ आपको आपने जावा देखी है जावा जावा तो हीरो होंडा यदि आपके मेरे ख्याल से स्प्लेंडर प्लस होगी तो मैं उसे जावा का रूप दूंगा ठीक हैं और ये हैंडल थोड़ा ऊंचा रहेगा सीट हल्की नीचे कर देंगे ठीक परफेक्ट एक बिल्कुल बहुत शानदार लुक आएगा और आप देखेंगे आप थोड़ा सा इंजन में भी कुछ बदलाव करने हैं क्या

ठीक है ठीक है और कलर कौन सा चाहेंगे काला जावा में काला कलर सबसे बेस्ट है सबसे बेहतर कलर काला ही है तो आप एक काम करिए आप आ जाइए है ना आप तो मेरा गैराज तो आपने देखा ही होगा है ना तो वहाँ पे आइयेगा कर्फ्यू वाली माता मंदिर से आप लेफ्ट लेंगे और पहला राइट लेंगे आपको मेरा गैराज मिल जाएगा है ना आप आ जाइए कल सुबह आ जाइए दस बजे लड़का मिल जाएगा मैं ग्यारह बजे तक आता हूँ तो गाड़ी देख लूंगा है ना और क्या खर्चा यार खर्चा कोई दिक्कत नहीं है खर्चा अपन देख लेंगे है ना मान के मान के चलो की कम से कम तीस हजार में हो जाएगा बाकी जो ऊपर से आप लगा दोगे आपको यदि जो भी लगाना है वो लग जाएगा हैना बाकी लगा लेंगे यार घर की बात है कोई दिक्कत नहीं ठीक है हो जाएगा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आ जाइए आ जाइए हैना स्वागत है बिल्कुल आ जाइए कल सुबह दस बजे लड़का मिल जाएगा बलवीर है ना आ जाइए चलिए ठीक है धन्यवाद